हैलो भैन जी नमस्ते खरा तुस सनाओ तुस मड़ो साढ़ा चेता आं ओह्बी तुसेंगी तां मेला दियां हियां आं मड़ो भैन जी आमीं तां गै फोन करा दी ही तुसें ई महां उनें गलाए दा ते पैह्लें तुसेंगी पुच्छी लैनी आं गलाए दा जां नेईं जाना मड़ो भैन जी भी उनें बड़े प्यार कन्नै सद्दे दा जाना पौंदा कन्नै हिरख बी बड़ा करदे साढ़े कन्नै ओह् जाह्गे कोई घरा दिक्खो आं असें कम्म डंगरें दा जिसलै अस ओह्दे हा बाद ई जनोना ते ते में गोहा भरियै रक्खना ते इनेंगी गलाई ओड़गे कि सुट्टदे कुदै खुंबै र जाई ते त्रैऽ बजे हारे जाह्गे भी भैन जी तां तां में केह् सनांऽ इयै यरो ढोडे ही बनादी ते में हां पुच्छी लैन्नी आं उनें भैन जी गी की जाना जां नेईं ते भी तोलै तोलै मुकानै आं होई आने आं भी उनें सद्दे दा हा तां आयो तुस भी साग ते ढोडा बनागे कन्नै छाह् ओह् चोप्पड़ कन्नै खरी खरी भी लायो भी इंया गै इक्क अंदरें गै होंदी गल्ल तुस भैन जी तां ते भी आं अंऊ फटाफट हत्थ पैर ल्हानी आं कुदै मुक्कै कम्म तौला तौला आं ओह्बी ऐ आं भी आइयै बी कम्म करना ते तुसें आइयै गौ बी दोह्नी ऐ आई चलो ठीक ऐ तां खरी भैन जी